औ आं मोनसे दखना बायनो नागिरदोंमोनहाय दा गोदान डिजाइन ओंखारनाया बे ल' ल'फाइ दखना ना मा बेखौ नांगौमोन आंनो नोंनाव दंना गैया ओमफ्राय मा मा खालारनि दङ ओरैनो ए आंनो एसे गोजाखौनो नांगौमोन मानि एसे हाबायाव गानलांनो नागिरदोंमोन नालाय आङो देलायलांनो ओमफ्राय दामफोरालाय बेसेबां बेसेबांथो जागोन ओमफ्राय दा गोदान गोदान डिजाइन ओंखारनाय दखनाफोरा जेनेबा मा मा दामनि दङ बे दस्राफोरखौ नांला आंनो बे ल'फाइ दखनाखौनो लायनोसै आङो बे सारि हाजारनिखौनो लायनिसै दे औ दा बा बाजारावनो फानहैयोना ना दखानफोराव दखानाव दोनो ए दखानाव गैया आरो होमबा नों दा बाजारावसो थांनांगोन होमबालाय आं दा थांगासिनो दा सहैबा फन खालामहरगोन आं आं होन्नायखौ दोनथारबानो जाबाय माने आंनो नांथारगौ नालाय बे खालारखौनो माने आंनो बे खालारखौनो दोनथारदो आरो आं दा बिदिबा दे दोनथ'नोसै दे औ